میں دونوں طرح کی کتابوں کو پڑھنے میں ترجیح دیتا ہوں کیونکہ دونوں کو اپنی طرف الگ الگ فائدے ہیں اور الگ الگ نقصانات ہیں جیسے کہ فزیکل کتابوں کی فزیکل کتابیں اکثر لوگوں کو پسند ہوتی ہیں جذباتی طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہیں محسوس ہوتی ہیں ان کی خوشبو صفحے پلٹنے کا احساس اور کتاب کا جسمانی وزن مجھے بہت پسند آتا ہے ان کو کہیں بھی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے بغیر الیکٹرانک ڈیوائس کی ضرورت کے ہاں اس کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں جیسے فزیکل کتابیں کچھ زیادہ جگہ لیتی ہیں اور انہیں ساتھ لے جانے میں مشکلات ہو سکتی ہیں اسی طرح سے الیکٹرانک وزن اس کے بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں جیسے کہ الیکٹرانک کتابیں کومپیکٹ ہوتی ہیں اور ایک ہی ڈیوائس پر متعدد کتابیں رکھی جا سکتی ہیں یہ موبائل ٹیبلیٹ یا کمپیوٹرس پر پڑھی جا سکتی ہیں اس سے کہیں بھی کبھی بھی پڑھنے کی سہولت ملتی ہے یہ عام طور پر سستی بھی ہوتی ہیں اور سرچنگ کے لیے آسان ہوتی ہیں اسی طرح سے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جیسے الیکٹرانک ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اسکرین پر پڑھنے کا تجربہ فزیکل کتابوں کے مقابلے میں کم آرام دہ ہوتا ہے آڈیو بکس آڈیو بکس لوگوں کو ہنرمندی سے کتابیں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں مثلاً جب وہ چل رہے ہوں ورزن کر رہے وزن کر رہے ہوں یا گاڑی چلا رہے ہوں یہ سنے جانے والے مواد کے لیے ایک آرام دہ اور مفید طریقہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ آڈیو بکس کے ساتھ پوری توجہ نہیں دے پاتے اور یہ کتاب کے مواد کو یاد کرنے یا سمجھنے میں مشکل ہو سکتا ہے ہر فرد کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں اور ان کا انتخاب ان کی ضروریات اور حالات پر منحصر ہوتا ہے